सीतामढ़ीमे रोजगारके पहिले स्रोत छलैए चीनीके मील जेकि आब बन्द करबा देल गेल छै तऽ एखनके समयमे रोजगारके स्रोत छै कृषि आओर बिजनेस लोकसब जादा बेसी करै छथिन आओर कृषिके उपर आश्रित रहै छथिन आओर अपन बिजनेसके उपर आश्रित रहै छथिन चीनीके मील बन्द भेलासँ लोक सबके आब नौकरीके लेल पैसा कमाइके लेल अपन खेत पथारके देखऽके पड़ै छनि ओइमे जा कऽ अनाज उपजाबऽ पड़ै छनि जै सँ हुनकर घर चलै छनि आओर किछु लोक जे छथिनसे अपन बिजनेस करै छथिन अपन व्यापार करै छथिन ओइ सँ हुनकर घर चलै छनि रोजीरोटीके अइठमनके स्रोत इएहे सब छै आओर सरकारी नौकरीके लेल सरकारी इसकुल सब भी छै जाहिमे किछु चीज शिक्षक सब छथिन जिनका सबके सरकारी नौकरी छनि ओ सब अपन अपन काज कऽ कऽ अपन घरके करै छथिन इम्हर के जे छै से बिजनेसमे दोकान हर तरहके दोकान लोक खोलै छथिन सिङ्गारके दोकान तऽ किरानाके दोकान ई सब बिजनेसके स्रोत छै लोक सब अइ तरहके बिजनेस कऽ कऽ अपन परिवारके अपन घरके चलऽबै छथिन रोजगारके इएहे माध्यम छै इमहर आओर कोनो तरहके फैक्ट्री नहि भेलासँ भी दिक्कत छै आबऽवला समयमे सरकारके चाही कि चीनीके मीलके चालू करबेथिन चालू करबेलासँ जे छै से जे आदमी बेरोजगार बैसल छथिन हुनका सबके भी सुविधा भेटतनि ओइ चीनीके मीलमे हुनकर सबके नौकरी भेट सकै छै हुनको सबके काज भऽ सकै छै तऽ एक दू गो फैक्ट्री हम हमरा हिसाबसँ आओर रहऽके चाही जे कोनो तरहके कोनो दिक्कत नहि होइ लोकके बेसीतर लोग आब जकरा पास पाइ छै उहे तऽ बिजनेस कऽ सकै छै जकरा पास ने पाइ छै ओ कहाँसँ बिजनेस करतै आओर बिजनेसोके तऽ कोनो ई नहि ने छै जे हँ नीक सँ चलबे करतै बिजनेसके तऽ अपन अथी रहै छै कखनो नीक चलल कखनो नहि नीक चलल तऽ ओइ हिसाबसँ परिवारके लऽ कऽ चलऽके पड़ै छै लोकके अइके चलते जे छै से सरकार के चाही कि इमहर भी फैक्ट्री खुलऽके चाही आओर चीनीके मीलके जादातर कोशिश करऽके चाही सरकारके जे चीनी मीलके चालू करऽके चाही अइसँ बहुत तरहके असुविधा होइ छै चीनीके मील बन्द भेलाके कारण आओर लोकसब अपन अपन बिजनेस खोलने छथिन तऽ जकरा पास नहि छै पाइ ओ कहाँसँ बिजनेस खोलतै ओकरा लेल तऽ ओइ तरहके चाही ने कृषि कऽ कऽ कऽ मजदूरी कऽ कऽ कऽ लोक कऽ अइठमन जीवनयापन करै छथिन मगर फिर भी अपन परिवारके देखरेख रहल छथिन सरकारके चीनी मील चालू करऽके चाही